ये साड़ी में जऊन मंगाया था बढ़िया भी अच्छी है और मुलायम भी है उस साड़ी में रेशा नहीं है साड़ी को बाडर भी सही है अऊर रंग भी सही है उस साड़ी का और जौन हो ओकर पहिनने के अच्छी भी लगती है अच्छा कपड़ा भी है जाना समझते है और ओहूं वो पर पूरा सेट भी है फूल पत्ती लाल हरा सब है वो एक साड़ी में अब मुलायम भी है नर्म भी है साड़ी में गरमाहट भी है कि हाथ पर मार दे ना तो मुठ्ठी में समाए जाना खराब नहीं है साड़ी अच्छी भी साड़ी है